मेरा सीता दा बूट लैता हा इक में पैह्ले ओह् बूट बड़ा स्हेई लग्गेआ यरो ओह् दोड़ने आस्तै रानिंग आस्तै बड़ा स्हेई बूट हा पर हून बी अजें ओह् फट्टेआ नी ऐ शैल कम्म कड्ढै दा बाई सौ रपेऽ दा जेल्लै लैता में मिगी इयां सेही होएया मैंह्गा ऐ पर नेईं ओह् बूट जेल्लै लाना इयां सेही होंदा कम्फर्ट रौह्ना ओह्दे नै दोड़ने आस्तै दोड़ने आस्तै शैल बूट ऐ ते कुतै होर बी लैना होवे ते सीता दा शीला शैल कम्पनी ऐ इं'दा बूट रानिंग आस्तै ठीक ऐ लाइट वेट बूट ऐ ओह् ते ओह्दे ने तुसें दोड़ने बी कोई दिक्कत नि होंदी शैल रानिंग इयां दूआ बूटे ने दोड़ने दा थोह्ड़ा टाइम ज्यादा लगदा जेल्लै सीता दा लाए दा होवे थोह्ड़ा जल्दी थोह्ड़ा जल्दी होई जंदा ओह्दे रानिंग कोला एडवान्स पुज्जी जन्ना कोई इयां थकाबट बी घट्ट गै होंदी मैहसूस पैर कम्फर्ट रौंह्दा ते कपडे़ जियां कि टीशर्ट लाई ओड़ी कोई ते कैप्री लाई ओड़ी ते ओह्दे ने बी कम्फर्ट गै रौहन्दा बंदा दोड़ने आस्तै ते सीता दा बूट ऐ इक मेरे कोल ते इक बूट ऐ इक होर ऐ लाइट वेट स्पाक्स दा ओह्दे सपाक्स शा पर सिगा दा स्हेई ऐ पर सपाक्स दा मैंह्गा बूट ऐ पर लाने ओह् बी कम्फोर्ट शैल ऐ पैर ओह्दे बिच्च बी फिक्स ठीक ऐ जेह्ड़ा तला होंदा बिच्च ओह् बी स्हेई चीज ऐ ते बूट सिगा दा जेह्ड़ा तां ओह् थोह्ड़ा वेट च ज्यादा ऐ ते जेह्ड़ा ओह्दा ऐ दूआ बूट ऐ जेह्ड़ा तां ओह् थोह्ड़ा भार बिच्च लाइट वेट ऐ बिलकुल लाइट वेट ऐ इयां ला सेही होंदा जियां नंगे पैरें ऐ ते ब दोड़ने आस्तै बड़ा गै ज्यादा कम्फोर्ट कम्फोर्ट ऐ ओह्